म्हगेलो डेली शेड्यूल आसता सदांच सो हांव सारकी बिजी शेड्यूल आसता त्या खातीर म्हाका योगा करपाक सकाळचोच टायम मेळटा सांजचें येवन करतलें म्हणल्यार केन्नाच जायना त्या खातीर हांव फक्त सकाळचो टायम म्हगेलो योगा करपाक डेडिकेट करता सारको शुअर हंड्रेड पर्संट हांव सकाळचें पांचांक उठ्ठा आनी म्हगेलो योगा पयलीं पांच ते स पर्यंत हांव म्हगेलो योगा करता मागीर म्हजो फुडलो एक्सरसायज करता सो त्या खातीर योगा करपाक म्हाका सारको टायम बरो जाता सकाळचो आनी योगा केले म्हणटगीर सारकी एकदम फ्रेश दिसता तें खातीर फूल डे सुद्दां बरो वता आनी त्या खातीर हांव चड करून ऑल सदांच म्हगेलो योगा सकाळचोच प्रॅक्टीस करता आनी सकाळचेच सारको टायमार केले जाल्यार म्हाका सारके फूल डे म्हजो बरो वता